हैल्लो हां जी मैम में इस्सै वीक जम्मू आना ऐ हांजी ते मैम मिगी दस्सो उत्थै किश खास ज'गा जित्थै में घुम्मना फिरना ऐ मैम में हांजी हांजी नेईं मैम में सिंगल ऐज ए टूरिस्ट आं में बाय एयर आना में मैम विद इन वन टू आवर पुज्जी जागी ते मैम कोई खास ज'गा मेरे रैह्ने सैह्ने दा कोई शैल जेहा होटल वोटल हां हांजी हांजी मैम अच्छा हांजी हांजी ठीक ऐ ठीक ऐ ते मैम कोई घुम्मने फिरने आह्ली कोई टैम्पल टुम्पल में ते चाह्न्नी आं कि जिस टाइम में आं में पैह्लें कोई मंदर मुंदर च के दर्शन करां ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ मैम ठीक ऐ में सोचा दी ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा ट्रैकिंग दा मिगी थोह्ड़ा अडवैंचर ट्रैकिंग टाइप ठीक ऐ हांजी ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ मैम ओके